जय झूलेलाल साईं मुंहिंजो नालो आशा आहे ऐं मां पी एम के वी वाय ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिलु थियण में रुची रखां थी पर ही कोन्ह ॼाणा थी की हिनजो ट्र्निंग सेशन किथे थींदो ऐं हे न मूंखे जितां खरा ख़बर थी हिनजो ट्र्निंग सेशन जो आहे हू मुंहिंजे घ घर सां ॾाढो परियां आहे त मां हुन ट्र्निंग सेशन खे अटेंड करण में असमर्थ आहे बिकोज़ छो त हुन हू जो ट्र्निंग सेशन आहे हू असांजे घर सां ॾाढो परियों आहे ऐं हुते वेन वसण करण बि ॾाढो ख़र्चो थींदो आहे हू बि कोन्ह थी वहन करे सघां हुनखां पोइ मुंहिंजे मूंखे पंहिंजो घर बार घर परिवार बि संभालणो हूंदो आहे त मां हू परियां वारी ट्रेनिंग त कोन्ह थी खणी सघां पर मूंखे हिन ट्रेनिंग खे खणण में ॾाढी रूची आहे त मां हिन ट्रेनिंग वठण वठण लाइ जॾहिं बि हीअ ट्र्निंग सेशन मुंहिंजे घर जे नजदीक हो त मूंखे कृपा करे सुचित कयो त मां हिन ट्रेनिंग खे वठी करे पंहिंजो लाभ प्राप्त करे सघियां